राकेश शर्मा जी भारतके प्रथम वैज्ञानिक आओर विश्वके एक सए अड़तीसवाँ वैज्ञानिक रहलन हँ उनका जन्म उन्नैस सए उनचास ईस्वीमे भेल रहै पंजाबके पटियाला जिलामे उनकर जन्म भेल रहै उ ने भारतके प्रथम वैज्ञानिक बनलनि जे चाँद तक गेलनि आओर चाँदमे वहांसँ खोजबीन कऽके सारा चीज यहाँ भारतमे बतेलनि आओर राकेश शर्मा जी एक अइसन बच्चेसँ खुरफाती दिमागके रहलन जे हरेक खराब चीजके इलेक्ट्रॉनिक होइ या कुछ भी हो खराब चीजके बनाबैके मास्टर रहलनि जैसे हुनका रूचि बहुत लगन कि खराब समानके हम कैसे बनायब उनका रिसर्च जैसे विज्ञानमे बहुत बच्चेसँ रूचि रहनि बहुत काफी इन्टेलीजेन्ट जानल जाइत रहलनि उ अपना बचपनसँ ही मने एगो होइ छै ने बच्चाके प्रति ललक हम कहाँ जायब किस सैक्टरमे जायब तऽ उनका ने बहुत अइसन लक्षण जैसे कि मतलब जियैके तरीका बहुत आदमीसँ अलग रहलनि उ चाहैत रहलनि कि हम केतना मतलब खराब चीजसँ ओइ चीजके अच्छा बना दी जे हँ मतलब उ चीज मतलब मार्केटमे काफी प्रशंसनीय होइ उ खराब सामानके लैत रहलनि उ बना उनाके हुनका एगदम रिपेयरिंग उपेरिङ्ग कऽके खूब बारीकीसँ देखिके समझि समझिके काम करैत रहलनि ई रिसर्च हुनकर रहलनि उ बहुत अच्छा जानकार रहलनि बहुत अच्छा विज्ञानके जानकार रहलनि उ